पूजा पाठ तऽ भारतीय संस्कृतिके बहुत महत्वपुर्ण काम छै हरेक चीजमे पूजा पाठके प्रथम देल गेलैया जेनाकि अभी हमरा आरके सावन मॉस चलै छै तऽ इहोके बहुत नियम निष्ठा छै ई एक महिना सावन मे लोक मासु मछली नहि खाइ छै थोड़ा सा शङ्कर भगवानके पूजा करै लए जाइ है खान पान भी नियम निष्ठासँ करै छै सावन खतम होइ के बाद जेना दुर्गे पूजा एलै तऽ ओहोमे लहसुन प्याज मासु मछली लोग नहिये खाइ छै और पूजा पाठ करै छै नओ दिन पुरा नओ तरहके भोज लगाबै छै देवी माँ के भोग लगा कऽ फेर अहाँके मन यऽ सहय के तऽ सहु नहि तऽ श्रद्धा भावसँ खाना खाए लिअ नहा धोएके बाद आरामसँ दिप आरती देखाबु आओर खाना खाऊ ओहिके बाद भए गेल कि हमरा खाना जे छै घरे पर बनाबै लए सिखलियै एहिके लिए हम कोनो क्लास नहि केलियैया मम्मी हमर रहै ओकरा शुरुसँ देखलियैया केना खाना बनाबै छै तऽ ओकरा देख देख कऽ हम सिखलहुॅंया की कई तरहसँ रोटी बनायल जाइ छै रोटी बनाबयके लेल केना आटाके मिलायल जाइया फिर ओकर केना रोटी बेलल जाइया बनाबैया ओ सब हम मम्मीके देख देख कऽसब कुछ सिखलु यऽ